اتر پردیش میں جو مذہب ہیں انہوں نے ان کی جو اسکول وغیرہ ہیں وہ اپنے اسکول میں اس طریقے سے تعلیم یا تعلم کا کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے اسکول بنوا رکھے ہیں جہاں انہوں نے اپنے مذہب کے لوگوں کو اٹھایا ہے اور ان کو ایک دم سرے سے پڑھا رہے ہیں کیسے ملک میں رہنا کیسے ملک کے ساتھ ساتھ مذہب کا کام کرنا ہے اسی میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہندووں کے کافی زیادہ اسکول ہیں آر ایس ایس ہے نوودے ہے اور وہیں پر آپ عیسائیوں میں دکھ جائے گا آپ مشنریز اسکول دکھ جائیں گے کانوینٹ اسکول دکھ جائیں گے مسلمانوں میں بھی آپ کو کافی زیادہ اسکول دکھ جائیں گے جمیعت علماء ہند کے اسکول دکھ جائیں گے جماعت اسلامی کے اسکول دکھ جائیں گے تو اس طریقے سے یہ اپنی قوم میں جو مختلف مذاہب ہیں وہ اپنی قوم میں اس سلیقے سے تعلیم و تعلم پر کام کر رہے ہیں اور دیکھا اس وقت تو یہ سلسلہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا ہے اپنے اپنی مذہب کی چیزوں کو آگے رکھنا اپنا مذہب آگے ہے دوسرے کا مذہب پیچھے تو ان سب باتوں کی وجہ سے جو ہے یہ سب میرا خیال ہے کہ مختلف مذاہب اپنے اپنے اسکول اپنے اپنے مدارس یونیورسٹیز کالج کو زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں مسلمان ہی مذہب میں دیکھ لیجیے آپ تو آپ کو سب سے زیادہ آگے دکھے گی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور رام پور کی یونیورسٹی تو یہ سب یونیورسٹیز ہیں وہیں آپ ہندوز میں دیکھ لیجیے تو بنارس ہندو یونیورسٹی دکھ جائے گی اور آپ کو ان کے نوودے اسکول دکھ جائیں گے عیسائیوں میں بھی آپ کو کافی زیادہ اسکول دکھ جائیں گے وہ سب سے زیادہ تو ان کے سینپال اسکول آپ کو ہر شہر میں دیکھنے کو ملیں گے